हमारे इस्कूल में मतलब हमारे क्लास में सारे विषय के जैसे जैसे एक मतलब समय होता है वैसे ही पेंटिंग के लिए भी एक समय होता है मतलब इस समय में आप हम सब को पेंटिंग करना है उस वो वक़्त में हमारे जो शिक्षक और सिख्यात्री होते है वो सब आते हैं और हमें बहुत कुछ पेंटिंग के बारे में सिखाते हैं पेहले पेहले तो एक मतलब गोल बनाना एक लाइन बनाना एक घर बनाना पहाड़ नदी सूर्य ऐसे सब बनाते है हम बनाते गए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा रंग उसमें देना इसकी शुरू करी और उसके बाद हमने बड़ी बड़ी जो पेंटिंग है ना वो करने की शुरू करी और वो सब बताते है ये रंग ऐसा होता है वो रंग ऐसा होता है जिसकी वजह से हमें पता चलता गया किस मतलब पेंटिंग में किस रंग हम व्यवहार करे ये एक बड़ी बात है कि अगर आप के पास कोई गुरू व शिक्षक है वो आप को सब कुछ बता देते है मतलब क्या चलना है कैसे चलना हे ये सब के बारे में वो बता देते हैं और मेरे जो इस्कूल में जो सीखी गई मेरी जो पेंटिंग है वो बहुत बड़ी बढ़िया है नहीं अगर मे वो इस्कूल में नहीं सीखती तो मैं आज तो इतना नहीं कर पाती मुझे लगता है